जी आप कहाँ से बोल रहे मोबाइल सेंटर से बोल रहे है जी ओप्पो रेनो क्या रहेगा क्या फीचर्स है भैया

अच्छा और अच्छा भाईसाहब अच्छा ये फाइव जी है या नहीं फाइव जी है और अच्छा भाईसाहब और मेमोरी एक्सटेंड कितनी है इसकी अच्छा

और इसमें ओप रेनो मेंऔर अच्छा ब्रांड नहीं है इससे अलग वगैरह वगैरी में कुछ अच्छा सर इंश्योरेंस वगैरह होगा इसका अच्छा क्या इ एम आई पड़ेगी सर इसकी

एक साल ही या दो साल है सर एक साल है तो अच्छा उसमें इंश्योरेंस जैसे मोबाइल का इंश्योरेंस करवाते है भाईसाहब तो जो व्यक्ति रहता है उसका भी इंश्योरेंस होता है या नहीं हो अच्छा अच्छा सिर्फ उसी का होगा भाईसाहब कैमरा कितना है इसका और बहुत शानदार मोबाइल है मैंने सुना फीडबैक आ रहे हैं लोगों के बहुत अच्छा मोबाइल है तो हमने सोचा कि आपकी अच्छा ठीक है भाईसाहब कल पधारते हैं आपके यहाँ ओके धन्यवाद ओके धन्यवाद